बात की जाए अगर यह तो पानी की तो यह पानी जो है इससे पहले दो हज़ार दस से दो हज़ार दस या दो हज़ार बारह से लगभग में यह हर घर नल जल की योजना जो है हमारी सरकार ने की थी और यह हर घर नल योजना जो है बहुत अच्छे तरीक़े से सफल हुआ जहाँ पर बात की जाए पानी की तो पानी भी बहुत अच्छे तरीक़े से आता है बहुत साफ पानी आता है कहीं पहले हम लोग को पानी का ग़लत ग़लत यूज कर रहे थे तो ग़लत प्रकार का पानी पीने पर मजबूर थे अच्छा पानी नहीं था आयरन युक्त पानी आता था औड़ अब के बार यह नल जल योजना से जो जुड़े सब हैं बहुत अच्छे तरीक़ए से पानी आ रहा बहुत साफ पानी आ रएँ हैं इससे ना कोई बीमारी ना कोई चिंता बहुत सब खुशहाल हैं इस नल जल योजना से हर गरीबों को हर क्षेत्र में ज़िलेवासियों ग्रामवासियों पंचायतवासियों सभी को मिला है इसका लाभ जो भी लिया ई सब इसका कोई पैसा वैसा नहीं लिया गया अभी तक सबको अच्छा पानी पीने को मिल रहा है और इससे बड़ी सुविधा क्या चाहिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया पानी के लिए सबसे पहली बात तो यह हम लोग पहले आयरन पानी पीने पेर भी मजबूर आ जाते थे पहले कल में गंदा पानी भी आ जाता था वह भी पानी पीने पर मजबूर जिससे कि गाँव का हर एक बच्चा बीमार हो जाता था कहीं पर तो गाँव में पहले डॉक्टर की भी सुविधा नहीं थी तो पानी पीने से मजबूर हो जाते थे गाँव डॉक्टर के लिए भी जाना पड़ता था बाज़ार शहर की ओर जाना पड़ता था और आज कल ऐसी कोई बात नहीं है सब अपने गाँव में ही सब सुविधा हो गए हैं और अच्छे तरीक़े से सब जी रहे हैं बात की जाए पानी की तो पानी इससे पहले जो आज से ठीक दस साल पहले की बहुत बुरी स्थिति थी पानी की जो सभी लोग उसी का पानी पीने के भी लिए भी मजबूर हो जाते थे लेकिन अभी के दौर में जो है पूरा फ्रेस पानी पी रहे हैं सब यह नल जल योजना सबको अच्छे तरीक़े से पानी देने और अच्छा पानी साफ पानी हर घर में पहुँच रहा है और ए इससे सुविधा यही मिली कि जो जहाँ पर भी नहीं जाना था इस नल जल योजना को वहाँ पर हमारी सरकार ने पहुँचाने का काम किया है हर घर नल योजना जो है यह बहुत अच्छे तरीक़े से चलाया और अभी तक चल रहा है चल रहा है हम लोग पहले इसका जो है पीछे कुछ बहिष्कार किए थे लेकिन यह जब देखे इसका काम तेज़ी से और चल रहा है तो फिर भी हम लोगों ने इनका कुछ न गाँव में दस बीस आदमी मिलकर इसका कुछ ग़लत तरीक़े से बना रहे थे इसके ऊपर बोले कि भाई यह ग़लत हो रहा है आप इसका सही उपयोग किया जाए सही तरीक़े से इसका ऊं ज़्यादे फ़ीट पर पानी दिया जाए तो फ्रेस पानी आता है तो कहने पर जो है अच्छे तरीक़े से करवाया नहीं तो पहले आते थे थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके चले जाते थे कहीं पर पानी का पाइप टूट जाता है कहीं कुछ और